भांग का रोपाई में धान का बेंगा डालने में पहले बीड़ा बनाया जाता है उसके बाद उसको जोता जाता है पानी लगाया जाता है उसमें दवाइयाँ फेका जाती फेकी

फिर उसके बाद जो पंद्रह दिन के बाद उसमें आस एक हफ्ता के बाद खाद फेंका जाता है खाद फेंकने के बाद उसमें दवाइयाँ फेंकी जाती है दवाइएं फेंकने के बाद जो पंद्रह बीस दिन हो जाता है पौधा वो उफड़ उपज जाता है तो उसके में लेबर लगते हैं लेबर बीया कबारते हैं कबारने के बाद उसको जोत खेत जोता जाता है जोतने के बाद उसमें ए पानी लगाया जाता है पानी लगाने के बाद बीया जब मजदूर उखाड़ते हैं धोकर उसको ले आकर खेत में फेंकते हैं रोपनी रोपती है एक बिगहे में सात रोपनी रोपती है उसे ए फेकने के बाद हाथ में थाम कर रोपनी एक एक पौधा एक एक पौधा एक एक पौधा रोपनी लगाती है रोपने के बाद वो जब एक पंद्रह दिन के बाद फिर उशमें खाद दिया जाता है

लेबर काटते हैं और कहीं कहीं हारवेष्टर ही काटती है लेबर मजूरा लग कर उसको काटते हैं काटने के बाद ढोते हैं ढो कर ले आते हैं खलिहान में तो दाया जाता है या तो मशीन में काटवाया जाता है गेहूँ जनउरी में में दिसंबर में बोया जाता है पहले खेत जोताता है उसको जोतने के बाद हेंगा दिया जाता है हेंगा देने के बाद आ उसमें उसमें बीज छींट जाता है छींटने के बाद तो उसमें हेंगा दिया जाता है हेंगा देने के बाद जो पौधा बीज ऊपर बाहर आ जाती है तो उसमें पानी लगाया जाता है पानी भरने के बाद उसमें खाद फेंका जाता है डाइ फेंका जाता है यूरिया फेंका जाता है सुपर फास्फेस्ट सुपर फेंका जाता है इससे पौधा बढ़ता है